मैथिली भाषा एहिके लेल जरूरत छै हमरा सभके जे हम तऽ पर्सनल मैथिलियके परम्पराके अनुसार हमर सभक मिथिलाञ्चलमे जन्म भेल हँ हमर सभक बालबच्चा बच्चौ सभक जन्म तऽ हमर जन्म मिथिलाञ्चलमे बच्चौ सभक जन्म मिथिलाञ्चलमे छै तऽ अप्पन जे छै मिथिलाञ्चलके परम्परा बुझाना चाही बच्चा सभके कियाकि तऽ मिथिलाञ्चलमे हुनकर घर छियै तऽ हुनका मिथिलाञ्चलके सभ परम्परा हुनका मालूम होना चाही हुनका मिथिलाञ्चलके भाषा मालुम होना चाही मिथिलाञ्चलके हरेक चीज हुनका सभक मालुम होना चाही कियाकी मिथिलाञ्चलमे हमर घर यऽ मिथिलाञ्चलके भाषा मालुम होना चाही मिथिलाञ्चलमे कोन चीज प्रसिद्ध छै चाहे भोजन प्रसिद्ध छे की मिथिलाञ्चलके परम्परामे जे छै कार्यक्रम प्रसिद्ध छै सभ चीजक हुनका सभके आवश्यकता होइतो छै आवश्यकता एहिके लेल कि हमर अगर मिथिलाञ्चलमे घर अय तऽ कोन चीज हमर अपना आपके हमर सभके परम्पराके अनुसार कोन चीज नीक छियै की हमर सभक मनायल जेतै बढ़िऑंसँ हमर सभक की छी ताहिके लेल हमसभ मिथिलाञ्चलके बहुत नीकसऽ मनायल जाइ छै आ बहुत नीक हम सभ मनबै छी मिथिलाञ्चलके